مجھے اکثر و بیستر کرکٹ میچ بہت پسند ہے اور میں بڑے شوق سے کرکٹ میچ کھیلتا ہوں میں اسکول میں جب چھٹّی ہوتی تھی تو میں اپنے یار دوستوں کے ساتھ مل کر کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے اور میں بہت شوق سے کھیلتا ہوں کرکٹ میچ مجھے بہت پسند ہے کھیلتے بھی ہیں اور اسے بہت شوق سے دیکھتے بھی ہیں جو میچ ہوتا ہے تو اور میں اکثر و بیستر کبڈی بھی کھیلتا ہوں اس سے میں سوستھ رہتا ہوں